جی ابھی کچھ دن پہلے میں نے آل لائن فلپ کارٹ سے ایک جیکٹ آڈر کیا تھا تقریباً وہ جیکٹ کا پرائز پندرہ سو روپئے تھا جی وہ میں نے آٹھ نومبر کو آڈر کیا تھا اور وہ جیکٹ تقریباً پندرہ تاریخ کو پہنچی ہے جی یہ جیکٹ میرے لیے بہت اچھا رہا اور یہ جیکٹ جہاں تک میں نے سوچا تھا اس سے کئی گنا زیادہ بیٹر رہا اور یہ جیکٹ مجھے بہت پسند آئی اور یہ جیکٹ مجھے ڈیٹ کے ایک دن پہلے ہی مجھے اطلاع مل گئی اور یہ جیکٹ سے میں بہت خوش ہوا اور یہ پروڈکٹ مجھے بہت اچھا لگا